आलमबाग इंद्रा नगर अमीना बाद भावनगर चौक गोमती नगर अलीगंज निषाद गंज मुरली नगर हजरत गंज मोहन लाल गंज नटखेड़ा राजा जी पुरम